हलो मैंने है ना एमेज़ोन एप पर एक जो है नाइफ़ सेट का ऑर्डर दिया था वन मंथ पहले जो की टेन डेज़ पहले डिलीवर हो चुका है जिसका प्राइज़ था फाइव थाउजेंड के समथिंग जो कि मैंने सोचा था कि काफी यूज़फुल होगा बट ऐसा कुछ नहीं हुआ वो तो दो तीन बार यूज़ में लिए और उसके बाद उनकी धार चली गई और ठीक से काम नहीं कर रहे वो ये सारी प्रॉब्लम आने लग गई थी मुझे तो वो बिल्कुल यूज़फुल नहीं लग रहा और जो फैमिली वाले हैं के अलग से और चिल्ला रहे थे कि इतना महंगा ऑर्डर दे दिया बिल्कुल भी यूज़फुल तो नहीं है ये